सबेरे साढे छे बजे में उट्ठनी होन्नी आं सबेरे साढे छे बजे उट्ठियै न्हाई धोइयै अपने फ्ही पूजा कीती जोत बाल्ली ऐ ते फिर स्कूल बच्चे दा टिफन रैडी करो फुल्का पकाओ सब्जी बनाओ पाई देओ अट्ठ बजे स्कूलें गी जंदे ना बच्चे ते फ्ही ओहदे बाद परतियै पूजा पाठ करो किश पढो केह् अपना दे फिह् ओह् ओहदे बाद बिच चाह पानी पिओ चाह् पीती अपने ते चाह् पीऐ ते फ्ही न्हारी बाकी आहलें गी पाई देनी साढ़े घर चार गै बंदे ऐ अस बच्चा ऐ इक इक मेरी सस्स न ते फ्ही चाह् पीती आपें बी न्हारी खाद्धी न्हारी खाइयै फ्ही दाल चाढ़ी ओड़ी ते दाल बनी ते फ्ही दाल चाढ़ी ते फ्ही बाद च चौल बनाए इन्ने चिरें च जागतें दे औने दा टाइम होई जंदा कपडे़ धवो तांई ब्हारी पोचा करदे इयां दिन साढ़ा जेहड़ा निकली जंदा इन्ने चिरें गी चार बजे बच्चे आई जंदे न इनेंगी रुट्टी पानी देओ रुट्टी खाद्धी ते भांडे मांजो ते फ्ही ओहदे बाद परतिये राती जोत बा्ल्लो संज मांजो देबतें दे भगवान दे ते भगवान दा नां लैओ फ्ही राती आहली रुट्टी बनाओ सब्जी बनाओ फुल्के बनाओ फुल्के दा मन करे फुल्के ते इयां ते फुल्क बनाओ फुल्के खाद्धे रुट्टी शुट्टी खाद्धी अपने ते दो मेंट किट्ठे होइयै बैह्न्ने सारे जने गल्ल बात कीती गल्ल बात कीती ते फ्ही अपने गल्ल बात करियै ते अपने ते फ्ही सेई जन्ने होन्ने ते इयां साढ़ा दिन बतीत होई जंदा टैमें दा पता लगदा नेईं ऐ भाई ते टैम कोल्ले खत्म होआ टेंमे दा नेई पता लगदा है भाई टेंम कुसलै खत्म होआ ते पूरा दिन बतीत होई जंदा